मैथिली भाषा मिथिलाञ्चलेटामे बाजल जाइ छै आओर कतहु नहि बाजल जाइ छै मैथिली भाषा अहाँके मैथिल बजै छथि किछु बाहरके रहै छथि जिनका मैथिली भाषा नहि अबै छनि जेना दिल्लीमे हम छलहुँ हँ हमर मित्र छलाह पञ्जाबी लेकिन इच्छा बहुत छलनि जे मैथिली भाषा सीखी तऽ ओ अपना हिन्दीमे मैथिली आओर पञ्जाबीमे हमरासँ प्रश्न करै छलाह हम हुनका जे छै मैथिलीमे बुझाबै छलिअनि आओर ओ टुटल फुटल मैथिलिओ बजै छलाह जेना हम कहै छलिअनि तेना तहन हमरा बहुत नीक लागै छल ओ पञ्जाबी दोस्त हमर छलाह राजू हुनका हिन्दीमे ओ किछु पुछथि जे कहाँ रहते हो उसको क्या बोलेंगे हमलए कतऽ रहै छी तऽ हुनका बहुत बेसी प्रसन्नता होइ छलनि ओ अहाँ बैसल बैसल दिल्लीमे आओर मैथिलीके बारेमे बहुत किछु जानऽ लगलाह एहिसँ हमरा काफी अनुभव आओर गर्व गौरव महसूस भेल मैथिली सिखनाइ कोनो बेसी कठिन शब्द नहि छै मैथिली सभकेओ बाजि सकै छथि आओर मैथिलीके लेल बाहरसँ सेहो आबै छथि तऽ हुनका ओ मैथिली किछु हिन्दीमे कहलाह हुनका हम मैथिलीमे बुझाबै छिअनि कतेक जगह गेलहुँ अँ जेना बाबाधाम गेलहुँ ओहिओ ठाम देश विदेशसँ बाहरोसँ पूरा देशसँ आदमी आबै छलाह तऽ ओ मैथिली बेसी बजै छलैए लोक ताहिमे हुनकासभके दिक्कत होइ छलनि तऽ हमहूँ कहै छलिअनि जे ई कहि रहल छथि ऐसे एना ताहि दुआरे हुनका हम बुझा दै छलिअनि हँ किएक तऽ हम मैथिली बेसी बुझै छलहुँ ओसभ नहि बुझै छलखिन जेना कोनो दुकनदारे कहलथि हुनका कहै छलनि हिन्दीमे आब ओ तऽ ओ बुझै नहि छलखिन तऽ हम अपन बुझा दै छलिअनि ई पेड़ा लेताह आओर ई लड्डू लेताह ई कहै छथि बाबाके मन्दिर कोम्हर छै सेसब बुझा दै छलिअनि हुनको प्रसन्नता होइ छलै एहिसँ समाजके अहाँके मैथिल समाजके जे छै से बेसी गाढ़ अथी भऽ जाइ छलै मैथिलीके अहाँके बेसी मान्य मान्यता अछि